जोंनि भारतआव मोगा मोगि जानाय जा माखासे आबहावायारि जेंनाफोरा जाबाय बांग्रिं बार अखा सारन्थाय बेफोरबायदि फैनानै दैज्लां बोथोराव अखाया हानानै हाय हा खुरखायो आरो गोबां दै बाना जायो गोबां दै बाना देरनानै गोबां जायगाफोरा गोबां हाफोर खुरखानानै हाफोरखौ नस्थ' खालामो आरो बेफोरबायदिनो गोबां जेंनाफोर नुयो बांग्रि मावनानै सार अन्थाइ गोग्लैनानै माब्लाबा मैगं आबाद फोनायफोरा बुग्लिजायो आरो बांग्रि मावनानै बहाबा बहाबा हाफोरा गावो आरो गावनानै न'फोरा गिसिखायो बेफोरनो आरो गोजां बोथोराव गोबां बिफां लाइफांफोरा गासिबो रानलाङो बिलाइफोरा सिरिलाङो आरो गोदान महर लाफिनो गोदान गोदान बिलाइफोर खिलिफिनो बेफोर बायदिनो जों बोथोरखौ सोलायनाय नुयो गोलोम बोथोराव गोलोमो आरो बेफोरबायदिनो जाय अखाहादै बाना बेफोरबायदि जायो आरो गोजां बोथोराव गोजांनायजों बिफां बिलाइफोर सिरिनायजों सायदुंफोर नांगौ जायो